ग्रामीण क्षेत्र आओर शहरी क्षेत्रमे बहुत अन्तर यऽ खेल कूदके ग्रामीण क्षेत्रमे उबर खाबर फील्ड होइए शहरी क्षेत्रमे ओकरापर बेसी ध्यान देल जाइए शहरके क्षेत्रमे फील्ड बढ़िआँ होइए पिच बढ़िआँ होइए गाँवमे पढ़ल लिखल कम यऽ तऽ अइ खातिर अपन खेल जे छै ओ खेलैए शहरके क्षेत्रमे पढ़ल लिखल विद्यार्थी शिक्षित परिवार शिक्षा दैवला या गुण रहैए अच्छा लड़का रहैए अच्छा परिवार रहैए अच्छासँ बच्चा रहै छथिन एहि लए कऽ शहरके फील्ड साफ सुथरा रहैए स्वच्छ रहैए गाँवके फील्ड तऽ जानते छियै अहाँ गाँवमे की होइ छै गाँवमे कोइ अहाँ फील्डपर गाय बान्हि दैए भैंस बान्हि दै हे ई बान्हि दैए बकरी बान्हि दैए शहरमे तऽ ओ सब नहि छै शहरमे छै बच्चा एलै खेललकै अपन टाइमपर खेललकै कुदलकै आओर चलि गेलै शहरके क्षेत्रमे होइए गाँवके क्षेत्रमे तऽ ई नहि होइए